जय झूलेलाल भईया हा त आहे न मुंहिंजो आहे न मकान में जेको नल आहे न उहो लीकेज थो थिए त तव्हां रीपेअरिंग करण लाइ अची वेंदा न भईया पर तव्हां इहे असांजे मकान जो सभु कम तव्हां ई कयो आहे त पोइ तव्हां ई करे वञो न प्लीस थोरो पर आए न तव्हां सभु कयो आहे त पोइ तव्हां ते विश्वासु आहे थोरा भले तव्हां पैसा बि थोरा वधीक वठी रखिजो भले ॿ ॾींहंनि में त सुभाणे बि वरी पाणी बि असांजे घर ते अचणु वारो बि न आहे त पोइ वरी असां पाणी बिना बि पोइ असां कीअं रहंदासीं पो पाणी बि एतिरो लीकेज थिए थो असांजे घर में मां थोरो असांजो पाणी लीकेज थो थिए त असांजे घर में बि नंढा ॿार आहिनि त पाणी त लीकेज थींदो त वरी पाणी त खपंदो घर में न सुभाणे पाणी बि न अचणु वारो आहे तंहिंजे करे मां थोरो रिक्वेस्ट थी करा के थोरो भले पैसा वधीक वठी रखिजो भले तव्हां अची वञो कीअं बि करे ठीकु आहे भले त पोइ ॿिए नंबर प्लम्बर जो नंबर मोकिले रखिजो त मां हुनखे बि कॉन्टेक्ट करे पुछी रखां ती त उहो छा थो चए पर तव्हांखां थेसि त तव्हां बि प्लीज़ थोड़ो ॾिसजो अचण थिए त निकरण थिए त अची वञिजो भले हा हा ओके जय झूलेलाल